مجھے ویلڈنگ کروانا ہے آپ کے یہاں مشین موجود ہے کیا کیا بنتا ہے کتنا پیسہ لگے گا مجھے تو ریلنگ بنوانی ہے اور باہر کا گیٹ بنوانا ہے یہی سب بنوانا ہے کتنا کتنے کلو کا رہے گا اچھا تو ہم کو ڈیڑھ سو کلو تک کا گیٹ چاہیے اور ہم کو ریلنگ کی اچھی ایک ڈیزائن چاہیے اس کی اسٹیل اچھی چاہیے بڑھیا تاکہ وہ پانی پڑے تو وہ خراب نہ ہو اور وہ گیٹ گیٹ کی بھی ڈیزائن بڑھیا چاہیے گیٹ میں مجھے تصویر بنوانی ہے جانور کی اچھا ٹھیک ہے ہم ہم پھر بعد میں کال کریں گے جیسا رہے گا